जेल्लै अं'ऊ इसी बाईक गी लेगा ते में एह्दी बड़ी जादा केयर करनी इसी टैमों टैम सर्विस करानी इसी खराबी निं होन देनी बिल्कुल बी एह्दे टायरें गी खराबी निं होन देनी इसी शैल में पूरे केयर करनी न्हाड़ी शैल शैल सर्विस होऐ इसी दूर जेल्लै में एह्दे बारै ई मिगी बड़ी शैल लगदी एह् बाईक जेल्लै दिक्खना आं एह्दे बारै च बड़ी शैल सोच औंदी की जेल्लै बी में इसी खरीदङ में एह्दी शैल केयर करनी भी में इसी अग्गै इक्क लांग रूट पर लेइयै जाह्गा उत्थै जाइयै अस जेल्लै लांग रूट पर जंदे बड्डे बड्डे दूर दूर जंदे अस बाईक गी लेइयै उत्थें असें गी बड़ा किश सिक्खने गी थ्होंदा बड्डे बड्डे प्हाड़ बरफू आह्ले नेचर लभदा शैल कुदरत दे बूह्टे शैल मतलब बड़ा जादा सुकून होंदा इत्थें असेंगी दूर दूर प्हाड़े पर जाइयै लांग रूट पर इन्ना मज़ा आंदा शैल ठंडी ठंडी ब्हाऽ चलदी ते शैल निक्की निक्की बर्खा पौंदी शैल धुप्प शैल इन्ना जादा मज़ा औंदा कि तुस बाईक पर जाइयै कि मतलब कोई सुकून ऐ थ्होई जंदा की इन्नी शैल बाईक ऐ ठीक ऐ भी सर्विस कराइयै लैना पूरा तेल पाना भी इसी शैल स्हेई स्हाबै दा ते बड़ा मज़ा औंदा इसी बाईक गी लेइयै जेल्लै में उत्थां ट्रिप करियै औगा ते भी में अपने दोस्तें गी बी सनाना कि एह् बड़ी शैल बाईक ऐ शैल एवरेज दिंदी तुस बी लैओ होर बी लोकें गी सनाना जेल्लै अस लांग रूट पर जंदे असेंगी बड़ा किश सिक्खने गी थ्होंदा अपने कुदरत दे बारै च एन्वरनामेंट दे बारै च पता चलदा कि बड्डे बड्डे प्हाड़ जेह्दे पर इन्नी शैल बरफ पेदी होंदी नज़ारा बड़ा शैल औंदा ते इसी में जेल्लै बी अपने दोस्तें गी सनाना कि तुस बी लैओ एह् बाइक इक्क बारी जरूर चक्कर लाने गी जाह्गे इसी बाईक गी लेइयै जाह्गे शैल ते बड़ी शैल बाईक ऐ की इसी बाईक गी अं'ऊ बड़ा शैल चंगा चंगा सोचना जेल्लै में एह् लांग रूट परा लेइयै औगा दोआरै में एह्दी सर्विस करानी दोआरै में एह्दी केयर करनी स्हेई सलामत रक्खनी मोबाईल ऑयल सब चेंज कराइयै रक्खने टायर ओके रपोर्ट रक्खनी शैल शो बनाइयै रक्खनी कि इसी कोई खराबी निं आवै मेरा साथ दिंदी रवै एह् शैल दूर धोड़ी मतलब चिर धोड़ी रवै बाईक एह् शैल मेरा साथ देऐ बाईक एह् ते कदें में इसी खराबी निं औन देनी ते जेल्लै एह् खराब होई जा जाना उठी में ठीक कराने गी केयर करनी में शैल अपने दोस्तें बी बी आक्खना बाईक लैओ के एह् बड़ी शैल ऐ बाईक बुलेट ते बड़ा मज़ा आंदा इसी चलानै गी ते बड़ा शैल मोटिवेशन थ्होंदा दूर दूर लांग रूट पर जाइयै शैल अच्छे अच्छे नज़ारे लभदे ते इत्त गल्ला एह् बाईक बड़ी शैल शैल ऐ ते बड़ा किश में न्हाड़े बारै च सोचना ते बड़ा किश असेंगी थ्होंदा